हलो हांवें फाटल्या दिसांनी एक पर्फ्यूम ऑर्डर केल्लो न्ही जॅझ म्हणून आशिल्लो पळय तो ब्लू कलर तो म्हाका आनीक एक ऑर्डर करपाक जाय आशिल्लो कित्याक ताचो म्हाका एक्सपीरियंस म्हणजे आतां यूझ केल्ल्याक तो बरो पडला रेट रेटाकूय तो बरो आसा आनी तेचे वेल्यान म्हणजे अशें वास ताचो आसा पळय तो धुल्या नंतरूय उरता कपड्यांक आनी बरो येता वास ताचो हांवें आनी एक म्हजे सायडीक खूब जाणां आशिल्लीं तिंवूय म्हाका खूब कॉम्पलिमेंट करपाक लागलीं खंयचो घेतला आनी कितें म्हणून सो म्हज्या फ्रॅंडाकूय आनी एक तो जाय आशिल्लो सो म्हाका तो ऑर्डर करपाक जाय